में सां इत्थै सांबा साढ़ा विजय जि'ला ऐ होर संगोआल साढ़ा ग्रांऽ ऐ में संगोआल च रौह्ने आह्ली ऐ इत्थै साढ़े कोल तिन्न चार किलोमीटर दे दूर इद्धर ओह् ऐ बजुर्गें दा बेह्ड़ा ऐ और उद्धर बजुर्गें दा बेह्ड़ा ऐ बजुर्गें दे बेह्ड़े अस जंदे ऐ सैर करन उत्थै बजुर्ग लोक जंदे ऐ बजुर्ग लोक जंदे ऐ अखब अखबार पढ़न जंदे ऐ सबेरे शामी चाह् चूह् पी औंदे हर चीज उत्थै मिलदी ऐ खाने गी हर हर किस्म दे पक्षी उत्थै रक्खे दे ऐ चिड़ियाघर च होर बच्चे उत्थै बच्चे बी जंदे ऐ मौज मस्ती मारदे अस सारे गै जंदे ते सारे गै उत्थै जंदे ऐ उत्थै हर किस्म दे पक्षी रक्खे दे ओह् दिखदे ऐ होर पराने साढ़े सभ्यता दे उत्थै ओह् ऐ मूर्तियां रक्खी दियां कि'यां जनानियां पैह्लें खूहें चा पानी क'ड्डदियां हीं कि'यां आटा चक्की च पींह्दियां फिर फुलके कि'यां बनांदियां बेलने चकले हर चीज उत्थै दर्शाई दी ऐ दस्सी दी ऐ उत्थै खरगोश बी रक्खे दे मुर्गियां हर पक्षी रक्खे दे चिड़ियाघर बी बनाए दा हर चीज खाने ई मिलदी ऐ खाने दा बड़ा अच्छा प्रोग्राम ऐ हर तेहार की बड़ा जैदा अच्छा प्रोग्राम रक्खे दा होंदा उत्थै उत्थै योगा ताईं बी बड़े अच्छे तरीके कन्नै लोकें गी सददे ऐ होर करांदे ऐ लोग इत्थै बड़े दूरा दूरा दे औंदे ऐ सैर करन बच्चें गी होर फिर साढ़े इक इद्धर सांबा जि'ले च मानसर झील ऐ मानसर झील उत्थै साढ़े देवते ऐ अस उत्थै न्हांदे धोंदें सब बड़ा मस्ती मारदे ऐ बच्चें गी लेइयै चली जंदे छुट्टियें च बी चली जंदे इ'यां बी जिसलै साढ़े देवतें दा कोई खास दिन होऐ तां बी जंदे ऐ उत्थै न्हाइयै शैल न्हाई धोइयै उत्थै मत्था टेकदे ऐ शेष नाग साढ़ा उत्थै देवता ऐ होर उत्थै पकरम बी लैंदे ऐ सारे बच्चे खुश होइयै जंदे ऐ होर पानिया दे हर पक्षी सानूं दिक्खने गी लब्भदे ऐ होर दमाग बड़ा ताजा होई जंदा सब कुछ दिक्खियै बच्चे ते बड़े जैदा खुश होई जंदे ऐ होर बड़ा अच्छा लगदा कि साढ़े इद्धर साढ़े कोल इद्धर हाई स्कैंडरी ऐ पराना किला जेह्ड़ा पैह्लें किला ही हून ते बड़ा अच्छा भलेआं त्यार कीते दा हून कि'यां कि'यां राजा उत्थै रौंह्दे हे ओह्दी रानियां कि'यां कि'यां पानी बड़ा शैल उत्थै सब कुछ शैल प्रोग्राम जिम्म हर चीज इत्थै हाई स्कैंडरी स्कूल च बड़ा अच्छा बनाए दा हून दबारा होर बड़ा अच्छा लगदा ऐ खुशी मनाई बड़ी गै अच्छी ओह् खुशी दस्सी निं जंदी ऐ जेह्ड़ी खुशी सानूं ओह् सब कुछ दिक्खने कन्नै मिलदी ऐ अस बच्चें गी लेई जंदे ऐ कि ताकि इं'दे दमाग च कि'यां कि'यां पैह्ले लोक रौंह्दे हे किले दे सब कुछ दसदे ऐ सनांदे ऐ समझांदे ऐ अपनी डोगरी सभ्यता दे बारे च होर लेना बी चाहिदा बच्चें गी अच्छा लगदा ऐ होर छुट्टियें च ते जाना गै जाना होंदा ऐ इ'यां बी जंदे रौंह्दे ऐ मेरा उद्धर ओह् जि'ला आया ही उद्धर जिल्लै में बी ऐड्ड करा दी ही ते उत्थै ओह् आया ही टीचिंग टीचिंग मेरा सैंटर ही उत्थै होर तां मी पैह्ली बारी पता लग्गेआ ही कि बड़ा अच्छा उत्थै सिस्टम ऐ बच्चें गी पढ़ांदे बी ऐ बाह्रमीं तक्कर बाह्रमीं तक्कर बच्चें गी पढ़ांदे हून ते कालेज बनी गेदा ऐ साढ़ा इत्थै साम्बा बोआए हाई पैह्लें हाई स्कैंडरी हा ते हून कालेज बनी गेदा होर बड़ा अच्छा लगदा ऐ सब कुछ ठीक ऐ